गुजरात श्रय स्टेट में बिजनेस जे लाइ ॾाढा सुहिणा सुहिणा मौका आहिनि ॾाढा सुठा मौका आहिनि हिन में सूरत शहर में डायमंड जो बिजनेस ॾाढो सुठो आहे ॾाढे वॾे फ़ाइदे आहे ऐं हिकु टैक्सटाइल जो बिजनेस बि सूरत में ॾाढे वॾे स्तर ते आहे सूरत में हींअर हिकिड़ो नयो डायमंड बोर्स ठहियो आहे हुते देश विदेश मां सॼी पब्लिक अचे थी डायमंड में हिक खां हिक वैरायटियूं हैवी रेंज सुठे मां सुठी रेंज हिकदमि हलके में हलकी रेंज माना डायमंड में हेतिरी वैरायटी आहे सूरत जो डायमंड क्षेत्र सॼे विश्व में फेमस आहे ॿियों त टैक्सटाइल में बि ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं वैरायटियूं आहिनि साड़ियुनि जी में रेंज ठहंदी आहे सूरत में साड़ी हलके में हलकी साड़ी ॿ सौ रुपए खां चालू थींदी आहे हज़ारनि जी रेंज में ठहे थी पई शा शादी पाटी जे कम जूं साड़ियूं ॾियण वठण जे कम जूं साड़ियूं ॿियों त जीअं ड्रेस मैटिरियल आहे ड्रेस मैटिरियल में बि सूरत जो ॾाढो फेमस आहे कपिड़ो हिक खां हिक ड्रेस मैटिरियल ठवंदो आहे फिर ड्रेस मैटिरियल में अथाह वैरायटियूं आहिनि अथाह वैरायटियूं ॾे वठि जे कम जूं शादी पाटी जे कम जूं वर्क वारा ड्रेस हैंडवर्क वारियूं ड्रेस मैटिरियल ॾाढो सुठो माना टैक्सटाइल में बि ॾाढो सुहिणो मौको आहे कमाइण लाइ ऐं बिजनेस करण लाइ ऐं ॿियों त डायमंड्स में बि वॾे स्तर ते आहे ॾाढो सुठी सुहिणी तक आहे उद्योग में माना डायमंड जो बि बिजनेस ॾाढे वॾे पाए ते आहे सूरत जे अंदरु